हैलो नमस्कार बस ठीक तुस सनाओ अच्छा अच्छा अच्छा फायरवुड दा इक इक गठरा तुसेंगी मतलब पंजाह् रपेऽ दा बेचने आं

नेईं नेईं एह् दा साढ़ा फिक्स प्राइज़ ऐ पैह्लें अस मतलब स्हत्तर तक लैंदे हे ते एह् फिक्स प्राइज़ ऐ ते ज्यादा निं चाली तगर लैन्ने आं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं नेईं नेईं तुसें आपें गै करना पौना ट्रांसपोर्ट दा बी

तुस लेई जाओ कल सवेरे लेई जाओ हां जी अच्छा आएओ तुस जारां बजे तक हां जी कोई गल्ल निं आइयै गल्ल करी लैगे

ठीक ऐ ठीक ऐ